हैलो मां ज्योति थी ॻाल्हायां निकिता भेण सुञातव असां तव्हांखां कपिड़ा वठंदा आहियूं दर दफ़े हाणे हिन दफ़ा कुझु वठिणा आहिनि कपिड़ा आया अथव कुझु नवा नवा न न मूंखे त खपे पेंट ऐं टीशर्ट खपे मूंखे ऑफ़िस में पाइण लाइ फॉर्मल हुजनि अहिड़े अहिड़ा कपिड़ा आया अथव मूंखे आहे न मूंखे टीह जी कमर जो पेंट खपे ऐं मूं ते वाइट कलर ॾाढो ठवंदो आहे त तव्हां मूंखे अछे कलर जो पेंट ऐं टीशर्ट कहिड़ी सुठी हुन ते कहिड़ी सुठी लॻे हूअ तव्हांखे लॻेव अहिड़ी सम्झि में अहिड़ी लॻे हूअ मोकिलियो फ़ोटा मोकिलियो हा त मूंखे तव्हां फ़ोटा मोकिलिजो मां सिल ॾिसी करे तव्हांखे ॿुधायांव थी की कहिड़ा खपनि ऐं टीशर्ट जी स्मॉल साइज मूंखे अची वेंदी आहे स्मॉल साइज मोकिलिजो ऐं पेंट जीअं आहे न टीह कमर अथव टीह मोकिलिजो हा त तव्हां मूंखे छा रेट ते ॾींदव छा डिस्काउंट डिस्काउंट छा थो हले पियो हीअंर ॾींदव न त छा भाव छा आहे तव्हां वॻनि जो हीअंर ॿुधायो अल्ला हज़ार रुपए जो वॻो थींदो एॾो मूंखे महांगो न खपे थोरो अञां डिस्काउंट ॾियो असां तां असां तव्हांखा ई ॾह दफ़े वठंदा आहियूं त तव्हां हज़ार में एॾो महांगो ॾींदव या बि दुकानुनि ते त थोरो अञा घटि में मिली वेंदो सेल पए था हलनि पिया ॿियनि हंधि ते तव्हां एॾो महांगो ॾींदव छा असांखे पोइ सुठो ॾिजो कपिड़े में कुझु न थियणो खपे घर अचे पोइ

हो त असां तव्हांखां ई वठंदा आहियूं हर दफ़े त हलो कुझु हाणे ॾिसजो हज़ार में त न थोरा घटि करे फ़ोटा मोकिलियो पोइ मां चवाव थी मूंखे घटि करे ॾिजो थोरो हा हा मोकिलियो हा हा भले थैंक्यू